जय झूलेलाल

हा मां बेंक ऑफ़ महाराष्ट्र जो जाम नालो ॿुधो त मां तव्हां वटि आईं आहियां त मूंखे कोई न्यूं बिज़नेस पंहिंजो धंधो खोलिणो आहे जीअं की बुटीक खोलिणी आहे त मूंखे तव्हां कहिड़ी तरह सां मूंखे मदद करे सघंदा त तव्हां मूंखे ॿुधायो ऐं हुन जा कहिड़ा प्रोसिज़र आहिनि छा ऐं अॻियां सभु ॿुधायो

चेम्बूर जी एरिआ में आहे हा मूंखे त लोन खपंदो ई ऐं घणे रेट ऑफ़ इंट्रस्ट हुन जो घणो हूंदो घणा टका हूंदा उहो बि मूंखे ॿुधाए सघंदा आयो ऐं मूंखे केतिरी में फ़ाइदो में जेतिरो थी सघे ओतिरो मूंखे फ़ाइदो ॾिजो छो की मां पहिरों दफ़ो थी खोलियां त हुन हिसाबु सां मूंखे थोरी जानकारी वधीक ॾियो मूंखे हिन में घटि में घटि पंजाह लख त खपंदा हा हा उहो त हा मूंखे हुन जो लाइसन्स सर्टिफ़िकेट सभु आहे प्रोपराइटरशिप बि सभु मां वठी रखी मां सभु तयारी करे रखी आहे हा मां पाणि हा हा हा ओके ओके इहो त वधीक सुठो थींदो मुंहिंजे लाइ जय झूलेलाल